मूंखे नंढे हूंदे खां डांस करण जो ॾाढो शौंक़ु आहे ऐं मां नंढे हूंदे ई टीवी हलाइ टेप हलाइ करे गाना ॿुधी ॿुधी डांस कंदी रहंदी हुअसि पर जीअं वॾी थींदी हुअसि त सभु ॼणनि खे वणंदो हो मुंहिंजो डांस सभु परफॉर्म मुंहिंजे परफॉर्मेंस जी तरीफ़ बि कंदा हुआ त मूंखे डांस करण में ॾाढो शौंक़ु हूंदो हुयो ऐं अॼु बि मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे मूंखे डांस शुरू खां जॾहिं बि को गानो वजंदो आहे चाहे सिंधी डांस हुजे चाहे हिंदी में कहिड़ो बि टीवी में हुजे चाहे पंहिंजे सिंधीयुनि में किथे बि त मूंखे डांस करण ॾाढो वणंदो आहे ऐं नंढे हूंदे खां ई मां जॾहिं ढोलक वोलक ॿुधंदी हुयमि त मां ॾाढो नचंदी हुयमि त मूंखे सभु ॿुधाईंदा हुआ ॿुधाईंदा आहिनि की तू नंढे हूंदे बि ॾाढो सुठो डांस कंदी आहे ऐं हीअंर बि मूंखे ॾाढो डांस करणु वणंदो आहे इन करे मां नंढे हूंदे खां ई डांस कंदी आहियां बाक़ी इहो कोन्ह की मां वॾी परफॉर्मर आहियां या स्टेज लैवल ते एडो डांस कया हा मां असांजी मतिलब कॾहिं बि किटी वगै़रह थींदियूं आहिनि त मां ॾाढो डांस कंदी आहियां परफॉर्म कंदी आहियां सवलो डांस बि कंदी आहियां छाकाणि मूंखे डांस जो त पैंशंस आहे की मूंखे वणंदो आहे कॾहिं बि केरु चवंदो आहे की तोखे इन गाने ते डांस करिणो आहे त मां कंदी आहियां